हलो यस सर हाँ बताइए अच्छा अच्छा तो क्या सर्विसिंग करानी है या फिर कुछ करवानी है तो आपको फुल सर्विसिंग कराना है या फिर मतलब क्या सीन है अच्छा ऐसा मतलब पूरी सर्विसिंग तो कुछ अलग अलग पैकेजेस हैं उस हिसाब से मतलब वन टाइम के लिए और कुछ ऐसे तो आप चेक कर सकते हैं तो आप आज एक बार शॉप पर आ जाइए वर्कशॉप तो हम देख लेते हैं तो या तो आप अगर आपको ऑप्शन ऑप्शन ठीक लगे तो हम आपसे गाड़ी आपसे होम से लेके आपके होम डिलीवर कर देंगे बिल्कुल ठीक लगे तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कुछ पैकेजेस हैं अलग अलग उस हिसाब से आपका वो कर सकते हैं लोकेशन अच्छा अपनी लोकेशन अपना वर्कशॉप इधर रानाखेड़े में एक है

ठीक है ठीक है ओके सर